म्हाका भोवंक आवड आसल्या कारणान हांव खुबश्या जाग्यार भोवंक वयता तशें पळोवंक गेल्यार भोवंक वयच्या टायमार म्हाका तिकेट बुकींग करचें पडटा हॉटेल बुकींग तशेंच सगळें पळोवचें पडटा रेल्वे खंयसर आसा आनी खंयची ना आनी तें सगळें पळोवचें पडटा पयलीच्या काळांत कितें जातालें तिकेट बूक करची पडली जाल्यार रेल्वे तिकेट जाल्यार रेल्वे स्टेशनार वयचो पडटालो जावं हॉटेल बुकींग करचें पडलें जाल्यार तेंका फोन करून विचारचें पडटाले कशें आसा कितें आसा हें सगळें विचारचें पडटाले पूण ही आतांची टॅक्नॉलोजी जी आसल्या कारणान स्मार्टफोन जावं आनी कितें आसल्या कारणान तुका सगळें मोबायलार जावं कंप्युटर लेप्टोपार सगळें तुकां पळोवंक गांवता पळोवंकच गावना तुकां तिकेट बूक सुद्दां करूंक गांवता खंयचे ट्रेनीन वयतलों तूं खंयच्या प्लेटफॉर्मार चडूंक जावो खंयच्या स्टेशनार वचूंक जावो कितल्यांक पावतली कितल्यांक सुटतली तें सगळें तुकां आतां टॅक्नोलोजी आसल्या कारणान तुज्या मोबायलार जावं एपार तुका पळोवंक गांवता तशींच हॉटेलां सुद्दां पयलीं तुका फोनार कळनासलीं हॉटेलां कशी आसा आनी कितें आसां तीं आतां तुकां फोटोस पळोवंक गांवतात हॉटेलाचे ते प्रमाणे ताची रेट कितें आसा कशी आसा कितें आसा फॅसिलीटी त्या हॉटेलांत तें सगळें पळोवंक गावता आनी तेन्नाच तुका मागीर तीं हॉटेल सुद्दां बूक करूंक गांवता आता जी टॅक्नोलोजी आसल्या कारणान तुका तिकेट न्हू हॉटेल न्हू सगळें तुकां आपल्या घरा बसून करूंक गांवता पयली तुकां हेवटेन तेवटेन वयचो पडटालो सोदचें पडटालें खंय आपल्याक कितें सोय खंय कितें गांवतलें आपल्याक तें बरें हेतून पूण आतां मोबायल स्मार्टफोन लेप्टोप आसल्या कारणान टॅक्नोलोजी आसल्या कारणान तुका घरा बसून सगळें तुकां जाय तशें तुकां ऑर्डर करूं येता जाय तशी बुकींग करूं येता